ہاں میرا خاندان کافی بڑا خاندان ہے جس میں ہمارے بھائی ہیں امی ہیں ابو ہیں بھائی بہن ہیں اور چچا چاچی ہے اور بھی بہت سارے دیگر ریلیٹیوس ہیں جو ہم لوگ بہت محبت سے آپس میں میل جول سے رہتے ہیں ہمارے فیملی میں سب پڑھے لکھے ہیں ایجوکیٹ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اور بہت سارے ہمارے بھائی جو ہیں جوب میں ہیں اور ہمارا ہمارا اپنا بھائی جو ہے گورنمنٹ جوب میں ہے ایک بھائی ہمارا علی گڑھ سے جو ہے پڑھ رہا ہے اے ایم یو سے اور ہمارے دوست لوگ بھی بہت اچھے ہیں بہت کوآپریٹو ہیں ضرورت کے وقت بہت کام آتے ہیں اور کچھ پڑھائی کرہے ہیں کچھ جوب کر رہے ہیں کچھ ہمارے کولگس ہیں کچھ اور ہیں اچھے اچھے پوسٹ پہ پہنچے ہوئے ہیں کچھ پنچایتی راج میں نوکری کر رہے ہیں تو ایسے جو ہے بہت سارے دوست بھی ہیں ہمارے رشتے دار بھی ہیں بہت سارے لوگ ہیں